चिरां जिल्लायाव गाहाइ हारिमुआरि आरो रायजोआरि दोरोंफोरा जाबाय बर' खृष्टियान हिन्दु मुस्लिम बाथौ ब्रह्म बायदि बायदि आरो बे दोरोङारियाव दोरोङारि हारिमुआव जोंनि गाननाय जोमनाया जाबाय राव लायै राव हारि लायै हारि गाननाय जोमनायफोरखौ गानो आरो हारि लायै हारि जाति लायै जाति गाननाय जोमनायफोरखौबो गानो सुबुंफोरा रोखोम रोखोमनि धोरोमारि हुदायाव गोबां खामानिफोर मावफायो जेरै बाथौ धोरोमारिफोराव बाथौआरिफोरा खामानि मावफायो ब्रह्मफोरा ब्रह्म धोरोमारिफोरा गोबां रोखोमनि खामानि मावफायो आरो खृष्टियान धोरोमारिफोराव खृष्टियान धोरोमारिफोरा गोबां रोखोमनि खामानि मावो बेफोरबायदिनो गावबा गाव धोरोमाव गावबा गाव सुबुं फोलेरफोरा नागारलायै खामानि मावो आरो एंगारलायनो हायै सोमोन्दोयै गावजों गाव गोरोबलायनानै थायो ब्रह्म धोरोमारिफोरा गावसोरनि ब्रह्मफोरजों एबा ब्रह्म फोलेरनि लोगोफोरजों गावसोरनि धोरोमखौ साबगा हामगा खालामनो थाखाय जोबोर मोजाङै साजायो आरो जोबोर मोजाङै खामानि मावो गावसोरनि धोरोमखौ जौगाहोनो थाखाय बाथौ धोरोमावबो थिख बेबायदिनो बाथौआरिफोरा गावनि एबा गावसोरनि धोरोमखौ जौगाहोनो थाखाय बाथौआरिफोर ज' जानानै खौसेयै बाथौआरि जा बाथौआरिफोरा गाव गावसोरनो मोजाङै रोखोम आरो बाथौआरिजों ज' जानानै बाथौफोरनि माबा मोनसे लोखि गारजा गारजा फुजा खेराइ माराइफोर जायोब्ला बेफोराव बाथौआरिफोरा ज' ज' थांज्लायनानै ज' ज' फैज्लायनानै हेफाजाब होलायो गावजों गाव एंगारलायनो हालायै खृष्टियान धोरोमावबो थिख बेबायदिनो गावजों गाव एंगारलायनो हायै गावजों गाव नागारलायनो हायै बे नागारा बै नागारा ज' ज'यै खामानि मावज्लायो आरो गावजों गाव सुबुंफोथायथि थायो आरो गावबा गाव धोरोम गावबा गाव हारि गावबा गाव जाति गावबा गाव धोरोम लानानै गाव गावनि धोरोमफोरखौ मोजाङै मोजां फुजिबोयो बेफोरनो चिरां जिल्लायाव गाहाइ हारिमुआव बेरखाङो